इ'यै डिमांड ऐ भाई एह्दे शैल पानी आवै ते पानी औंदा र'वै ते शैल एग्रीकल्चर स्हेई चलै ते प्लैन इ'यै न अग्गै होर केह् प्लैन होने न तुस इस इरीगेटेड लैंड उप्पर ते तां केह् ऐ लोग पानी निं छोड़दे हैन पानी छोड़ने अस होन्ने शैल पानी छोड़ने होन्ने शैल सब्जी होनी उत्थै नेईं छोड़ङन ते मनदी को निं ऐ पता सब्जी पानी ते साढ़े ताईं ते जरूरी ऐ एग्रीकल्चर गी ते उसी कांटीन्युस वॉटर जेह्का औने आस्तै अस उ'नें गी आखगे केह् अस तुस थुआढ़ै पर कोई डिमांड निं रखगे तुस सिर्फ अ'सेंगी पानी अस अपना लाई लैग्गे पानी समुंदरै बिच्चा एग्रीकल्चर कैह्दा ऐ ते उत्थै पानी आपूं लेई जाह्गे अस लोकें गी केह् ऐ डिमांड करियै केह् जरूरत ऐ अ'सेंई लैंड इरीगेटेर ऐ तां केह् ऐ अस होर अपनी बक्खी बक्खी जमीनै'ई अपने अपने लेई जाह्गे अपनियै जमीनै'ई आह्न्नी अस उत्थै गै अपना पानी लेई जाग्गे कु'सैई केह् ऐ कु'सै गी असें डिमांड करियै केह् फायदा ऐ अपना पानी लेई जाग्गे उत्थै उत्थै पानियै'ई यूज़ करगे उत्थै एग्रीकल्चर गी सप्लाई करगै पानी एह् साढ़े अग्गे जेह्के कान्टीन्युस वॉटर री प्लैन अस कु'सैई सप्लाई करगै पानी बिना कु'सै डिमांड दे पानी उत्थै औग कोई ओह्दी टैंशन आह्ली गल्ल है निं ऐ